जॾहिं बि यात्रा में वेंदो आहियां त मां ट्रेन खां सवाइ कुझ बि वाहन उपयोग न कंदो आहियां ट्रेन में जेका सलामती आहे ॿियों कंहिं बि कोने तांखे सुख ट्रेन में ई मिलंदा भई माण्हू अहिड़ियूं बसियूं या हियो कुझ बि या हिते फोर वीलर को भई भाड़े कयो इहो सभई न आराम सां खपे ऐं आराम सां वञो ट्रेन खां सवाइ मूंखे ज़िंदगी में ॿियों कुझु साधन कोन वणंदो आहे इवन भले ट्रेन परे हुजे पर मां हुते बि पहुची वेंदो आहियां ऐं पहिरियों एडवांस में जेको आहे त रिज़रवेशन कराईंदो आहियां किथे बि तकलीफ़ न थींदी आहे इहा त छा किथे भई नेनीताल जो पहाड़ आहे जेको घाट घोपर गोदाम खां पंजटीह किलोमीटर परे आहे उते बरसाति हुजे या छा बि हुजे हुन मां न थी सघे थियलु ब बसि खां सवाइ जेका कॉरपोशन जी हूंदी आहे उन में वेंदो आहियां प्राइवेट में कॾहिं मां ट्रेवल ट्रेवल न कंदो आहियां उन में वञण सां पाण खे सलामती वधीक थी मिले ऐं ॿिए वांगुरु पाण खे यादगारि इहा सदाई यादि रहंदी त भई कनि केॾे बि माना आसे पासे जंगल हुजे इहे उहो त बि वेंदा आहियूं पर अहिड़े नमूने वेंदा आहियूं त पंज सत ॼणा या वीह हुजूं गॾु हुजूं हिकु ई बसि करे वञूं ऐं आराम सां वञू ऐं आराम सां मोटी अचूं सदा ही ॾिसूं त भई जेके गॾु हलिया उहे ऐं पाण घरे चवंदासीं की भई हीउ पाण रस्ता त ॾिठा आहिनि ऐं पाण खे कहिड़ो न मज़ो आहियो अहिड़ो ॿी कंहिंमे मज़ो कोन ईंदो आहे